ہیلو یہ خان ٹریولر سے بات ہو رہی ہے میری

جی جی جی مجھے یہ پتا کرنا تھا مجھے دہلی ٹور پہ جانا ہے پوری فیملی کے ساتھ پانچ ممبر کی پانچ ممبر کی میری فیملی پانچ ممبر کی میری فیملی ہے مجھے ٹور پہ آنا ہے تو آپ کے پاس جو ریسنٹلی پیکج ہو گا آپ اُس کے بارے میں مجھے وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں نہیں آپ بتایئے آپ جی جی جی جی یہ ساری لوکیشن پہ گُھومنا مجھے کتنے دِن کا پورا پیکج ہو گا آپ کا ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا فوڈ اکامیڈیشن اِسی میں انکلیوڈ ہے اچھا اچھا مجھے جو ڈیٹ چاہیے وہ سیپٹمبر کے فرسٹ ویک کی چاہیے آپ بتایئے سیپٹمبر میں سیپٹمبر میں کون کون سے ہوں گے بتایئے نہیں نہیں مجھے تو سیپٹمبر کے فرسٹ ویک میں چاہیے تھا سیپٹمبر کے فرسٹ ویک میں دیکھیے کوئی اچھا تو آپ پانچ پانچ لوگوں کا وہ بک کر دیے ڈن کر دیجیے جی جی پیمنٹ میں آن لائن آپ کو یو پی آئی کر دوں گا جی آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر یا یو پی آئی نمبر آپ سینڈ کر دیجیے گا میں اِسی نمبر پہ میں آپ کو پیمنٹ کرا دوں گا جی جی جی جی اِسی نمبر پہ آپ سینڈ کر دیں ٹھیک ہے تھینک یو سر